میری پسندیدہ تصویر وہ ہے جو کچھ دن پہلے میرے پھپھیرے بہن کی شادی تھی جس میں سارے تقریباً خاندان کے لوگ ساتھ مل کر فوٹو لئے